फोटोग्राफी दा मिगी बचपन कोला बड़ा शौक हा ते बचपन कोला शौक एह् हा कि कैमरा कूमरा कदें दिक्खे निं ऐ हे हां जी फोटोग्राफी करनी ऐ घरै आह्ले करदे हे फोटोग्राफी डैडी करदे ह चाचा करदे हे फोटोग्राफरी ते में बी आखेआ महां चल ते सिक्खी लैन्ने फोटो ऐं फोटो खिच्चना ते क्हानी इत्थुआं स्टार्ट होई गेई ते बाह्रमीं बाद बाह्रमीं बाद मिगी एडमिशन थ्होई नि बाह्रमी बाद में कालेज गेआ ते मेरे नंबर बड़े घट्ट हे एडमिशन थ्होई निं मिगी ते महां हून कम्म ते करना गै किश कम्म केह् करना सोचदा रेहा सोचदा रेहा लास्ट च महां फोटोग्राफी गै करी लैन्ने आं ते पैह्ले लाए दा हा स्कीम गी हां कि आर्मी शार्मी च होई जाह्गा कुदै आर्मी च होएआ निं दौड़ शौड़ कड्ढी ओड़ी पेपर पास निं होए फेल होई गेआ पेपर फ्ही महां फोटोग्राफी लास्ट च मौका इक्कै बचेआ अ'ऊं फोटोग्राफी लै सिक्खी लैना फोटोग्राफी फोटोग्राफी सिखदा गै केह् कीता बल्लें बल्लें गेआ इक दिन पैह्ले पार्के पार्के आखेआ पापे महां सखाओ कुतै कि मिगी बी कुतै कैमरा चलाना सखाओ महां ते उ'नें आखेआ कैमरा चल लै अहें चला आ फोटो ओल्लै कि पैह्लें कोई ओह् आह्ला जमान्ना थोह्ड़ा कोई रील आह्ले कैमरे होन जां एह् होऐ वो होऐ दूए कैमरे हे साढ़े कोल अपने डिजिटल कैमरे ओह्दे कन्नै फोटो खिच्चना स्टार्ट करी ओड़े खिचदे गे खिचदे गे बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें खिचदे गे हां जी ते पैह्ली बारी फोटो खिच्चेआ ते गे चिट्टा गेदा फोटो आया पता निं लग्गेआ कि'यां केह् करना होंदा केह् नेईं फ्ही सारा किश चेंज चूंज कीता सैटिंग शैटिंग सिक्खी इ'यां इ'यां यूट्यूब उप्परा आपूं गै सिक्खी थोह्ड़ी जेही थोह्ड़ी जेही घरा आह्ले कशा सिक्खी बस ते सिक्खी ओड़ेआ ओह् करी ओड़ेआ कम्म ते फोटोग्राफी सिक्खी ओड़ी ते फ्ही लग्गी पे कम्म करने पार्के च पैह्लें पार्के च रेह् कम्म करदे पार्क च जाना लोकें गी आक्खना फोटो खचाओ फोटो खचाई लैओ जी इन्ने दा चाली रपेऽ दा पंजाह् रपेऽ दा इन्ने दा बस फ्ही आस्ता आस्ता ब्याह् खिच्चना स्टार्ट करी ओड़े ते फ्ही बड्डा भ्राऽ बी खिचदा हा ते उसी आखेआ सखा यरा एह् मिगी ब्याह् ब्यू कि'यां खिच्चने होंदे फ्ही उसी ओह्दे कन्नै जंदा रेहा ब्याह् ब्यू खिच्चे फ्ही ओह्दे कन्नै हां ते फ्ही पैह्ली बारी गेआ हा उधमपुर गेआ हा पैह्ली बारी ब्याह् खिच्चने कुसै कन्नै ते ब्याह् खिच्चने ओह्दे कन्नै गेआ हा पैह्ली बारी ते केह् होएआ हा उन्न आखेआ कि एह् लै वीडियो कैमरा चलाई लै तूं फोटोआं खिच्ची लैन्ना में फोटो अ'ऊं खिच्ची लैन्ना हैं तूं तूं चलाई लै वीडियो ठीक ऐ ते वीडियो शीडियो में चलाई मिगी पता निं लगदा हा ते फ्ही कैमरा कूमरा उत्थ सखाई ओड़ेआ उन्नै पैह्ली बारी उधमपुर खिच्चेआ ब्याह् ते कन्नै थोह्ड़ी शर्म बी आंदी ही लोकें गी आखने गी जी इ'यां करो इ'यां करो आस्ता आस्ता करी ओड़ेआ स्टार्ट फ्ही आपूं फ्ही स्टिल्ल आह्ला कैमरा फोटो खिच्चने ओह् बी स्टार्ट करी ओड़ेआ आपूं गै डिग्री शिग्री कोई लैती निं में कोई आक्खो कि नां कोई बड़ी इक अन अकैडमी उप्पर कोर्स आंदा ओह् कीता हा में कोर्स इक आनलाइन गै सारा कोर्स कीता हा ते ओह् करी ओड़ेआ सिक्खी गे बल्लें बल्लें फोटो खिच्चना फ्ही फोटो फोटो खिच्चना खिच्चदे रेह् ब्याह् ब्यू ताईं तुआईं ताईं तुआईं इक बारी गेआ अ'ऊं जी चली गेआ उधमपुर उधमपुर गै अह ब्याह् हा इक चली गे उत्थें जी खिच्चे कुसै कुड़ी दा घर ब्याह् हा कुड़ियें दा ब्याह् हा ते उत्थै केह् आखदे मैंह्दी मुंदी खिच्चनी होंदी बैंगल सेैरीमनी होंदी ओह् बगैरा खिच्चना होंदा सारा किश पैह्ले दिन मैंह्दी ही पैह्ले दिन मैंह्दी ही उं'दी खिच्ची शैल मतलब इ'यां ठीक थोह्ड़ा इ'यां कान्फिडस आई गेआ कि फोटो बी शैल आई गे थोह्ड़ा मतलब गल्ल बात करने दा तरीका बी आई गेआ इत्थुआं फ्ही खिच्चे फोटो फूटो खिच्च फ्ही दूए दिन में बैंगल सेैरीमनी खिच्ची उत्थै बी शैल पोज पूज आई गे शैल इयां थोह्ड़ा इ'यां होंदा अपना तसल्ली होई जंदियां हां जी हून ठीक ऐ हून खिच्च लैना फोटो खिच्ची लै फोटो फोटो बस फ्ही जी फ्ही ओह्दे बाद जी जि'नेंगी में दित्ती बी एल्बम उल्बम बनाइयै ते उ'नेंगी बड़ी तरीफ कीतियां जी बड़ा शैल कम्म कीता तुसें एह् ऐ वो ऐ तुसें गै देआ करना फ्ही आस्ता आस्ता आस्ता मार्किट बनदी गेई फ्ही में इक बारी इक ऐस एस पी दे घर बी फंक्शन खिच्चे दा उत्थें उत्थै बी ब्याह् खिच्चे हे में उत्थें भैं बड़े बड़े लोक आए नमें नमें नमें लोक बड्डे बड्डे लोक अफसर उं'दे लोकें दे घर ब्याह् बी खिच्चे माए होंदा कि केईं बारी होई जंदा कि हां नेईं जी फोटो निं शैल आने जे शर्म आंदी पर इ'यां जेल्लै जंदे गे आस्ता आस्ता खिचदे गे सारें घर ब्याह् ब्यो फ्ही आखेआ हून अ'ऊं केह् करां ऐं फ्ही अ'ऊं कुसै कन्नै जंदे रौह्ना फंक्शन कुसै होर होने कुसै कन्नै जंदे रौह्ना ब्याह् खिच्चने गी ऐं इक बारी केह् होआ कि मेरे मी जागत पैसे देने हे ब्याह् ब्यू खिच्चे मेरे को पंदरां बीह् ज्हार रपेआ बना दा हा उन्न दित्ते निं मिगी पैहे में सोचेआ हून में अपनी गै दकान खोल्ली लैन्नां दकान खोलने गी हून महां केह् दकान खोलने फ्ही गे अस थोह्ड़ा दकाना दकाना थोह्ड़ी परानी दकान ही उसी कराया थोह्ड़ा रिपेयर रपूयर दवार दवूर चढ़ाई उसी ते थोह्ड़ा जेह कोई में महां किश इयां इनोवेटिव कन्नै किश कुछ नमां करने जेह्ड़ा ऐ गै निं ऐ इत्थै चलो जी ओह् कीता फ्ही असें जी कैमरे कुमरे बी लैने हे कैमरा लैता सोनी दा कैमरा लैता इक निकोन दा कैमरा लैता असें फोटो फोटो खिच्च ताईं वीडियो बनाने ताईं बाकी जो बी होंदा समान समून छत्तरियां छुत्तरियां लाइटां लूइटां सारा किश लैता असें लाइट बी लैती छत्तरी बी लैती सारा पूरा अपना बनाई ओड़ेआ त्यार होई गे जी हून खिच्चना ब्याह् ब्याह् खिच्चना हून कम्म करना ते इ'यै करना फोटोग्राफरी करनी हून एह्दा किश नि ऐ बाकी महाराज भर्थी भुर्थी होए दे निं ऐ हे बाह्रमीं बाद एडमीशन निं ही थ्होऐ दी अफसर उफसर असें बनना निं ऐहा लास्ट च फोटोग्राफी गै करनी असें हां जी फ्ही दकानै बारी आई ते दकान दकान बनाई लैन्ने आं दकान बनाई शैल पूरा अपने जगह जगूह् थोह्ड़ा कराई दकान सैट कराई थोह्ड़ी ओह् कीता उसी पी एस सी कराई थोह्ड़ी पैह्लें फ्ही उसी सारा टफन टुफन लाइयै अपने पी सी पी सी बनाया पी सी बनाना पौंदा ओह्दे ताईं फोटो करने होन जेह्दे आस्तै हाई कन्फीग्रेशन आह्ला पी सी बनाना पेआ ओह् बनाया सारे शैल फोटो फोटो बनाए फ्ही साढ़े आस्तै पार्के जाना पौंदा पार्क च खिच्चने होन्ने फोटो अस लग्गी जंदे ध्या़ड़ी कदें कदें मुन्नने दे फंक्शन आई जंदे कदें ब्याह् आई जंदे कदें कोई जनम दिन आई जंदे कदें आक्खो जी तुस कोई बथडे पार्टियां आई जंदियां कदें कोई रिटायरमेंट चली गेआ कदें इक सूत्तरे चले कदें किश चला दा मतलब होई गेई जंदा फंक्शन होई गै जंदे केह् टैम पास होई जंदा ध्याड़ी लग्गी जंदी अपनी हां रुट्टी पानी खर्चा खूर्चा चली पौंदा अपना बाकी होर फोटोग्राफी कमरे दे आक्खै ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दा बी कदें कदें शौक होंदा हा गे हे बर्ड बाचिंग दा कोर्स बी कीता हा में उत्थे गे हे अस केह् आखदे अपने रियासी रियासी बर्ड बाचिंग बक्खरे बक्खरे पक्षी परिंदे दिक्खे हे उंदे फोटो खिच्चे उत्थुआं बी थोह्ड़ा एह् इ'यां चस्का पेई गेआ जी हां फोटो खिच्चने हून एह् ऐ वो ऐ फोटोग्राफी करने फ्ही इक बारी पंजाब गेआ अ'ऊं पंजाब बी कीती फोटोग्राफी उत्थै ब्याह् हा मतलब मेन में वैडिंग फोटोग्राफी गै कीती ऐ मेन उत्थै बी गे उत्थै बी खिच्चियै फोटो ते मतलब इ'यां आक्खा कि फोटो फोटो ते बड़े खिच्चे इ'यां कि कोई मज़ा औंदा कि केईं होंदा केईं केईं शैल कप्पल होंदा जित्थै मतलब तसल्ली दा टैम टपोई जंदा उत्थै खिच्ची लैने फोटो फोटो अस होर बाकी दकान दकून बनाई नमें कैमरे कुमरे लैते सोनी दा ये वो लैपटाप पी सी पुसी बनाया शैल इ'यां अपने पूरे बैठने आह्ली जगह फोटो फ्रेम फ्रूम लाए अंदर शैल बक्खरे बक्खरे बक्खरे बक्खरे साइज दे फोटो होंदे इयां चार बाई छे पासपोट साज़ फोटो सब तू निक्का होंदा पासपोट साइज फोटो जेह्दा अस चार अट्ठ फोटो दिन्ने होन्ने कड्ढियै पंजाह रपेऽ दे इनस्टैंट ठीक ऐ फ्ही चार छे दा फोटो आई जंदा इक चार छे साइज होंदा इक जेह्दे अस दिन्ने होन्ने जी कोई चाली रपेऽ दा फोटो दिन्ने होन्ने अस पंज सत्त दा फोटो होंदा इक पंज सत्त दिन्ने होन्ने अस कोई पंजाह् रपेऽ दा फोटो जां सट्ठ रपेऽ दा फोटो फ्ही इ'यां बक्खरे बक्ख साई साईज होंदे पंज सत्त हो गेआ छे अट्ठ होंदा छे अट्ठ दे देने अस कोई सट्ठ स्हत्तर रपेआ दिन्ने होन्ने छे अट्ठ दे बाद आंदा जी अपना अट्ठ बारां अट्ठ बाई बारां दा साइज अट्ठ बाई बारां दा दिन्ने अस कोई सौ रपेऽ दा फोटो अट्ठ बाय बारां दे बाद आंदा नौ बाय सोलां दा फोटो नौ बाय सोलां दिन्ने अस कोई डेढ सौ रपेऽ दा नौ बाय सोलां दे बाद आंदा जी साढ़ा दस बाय चौदां दा फुट्ट दस बाय चौदां दा बी देई ओड़ने अस कोई दो सौ रपेऽ धोड़ी इन्ना गै दिन्ने अपना जो बी लग्गा दा होंदा चाली पंजाह् रपेऽ ऐक्सट्रा लाइयै देई ओड़ने होन्ने बाकी होर केह् ऐ प्रिंटर लाए दे हे बक्खरे बक्खरे दस बाय चौदां लाई लैओ जी अग्गें बारां बाई सोलां पंदारां बाए पंदरां बाई चौदां फ्ही अग्गें सोलां बाए बीह् बीह् बाय चौबी चौबी बाय सट्ठ इस स्हाबै दे फोटो बनदे साढ़े कोल बक्खरे बक्खरे होंदे फ्ही दिक्खो जी एल्बमां आई जंदियां बक्खरियां बक्खरियां जी मैट फिनिश आई गेआ जी ओह् आई गेआ अपना केह् आखदे अपना एंटी आर शीट्स आई गेइयां ग्लासी शीट्स आई गेइयां एह् बक्खरियां बक्खियां साढ़े कोल शीटां होंदियां जेह्ड़ियां अस एल्बम बनान्ने होन्ने ते फ्ही शूट आखने होने केईं बारी अस वैडिंग वैडिंग शूट्स करने होन्ने प्री वैडिंग शूट्स करने होन्ने अपने कैंडिड फोटोग्राफी होई गेई ओह् होई गे अपनी पोर्ट्रेट्स होई गे फैशन फोटोग्राफी होई गेई रील्स बगैरा ओह् करने होन्ने अस शूट करने होन्ने बगैरा बगैरा सारा किश करने होन्ने अस आक्खो कि कुसै सखाई दी निं ऐ पर चलो करी लैन्ने टैम पास होई जंदा अपना कड्ढी लैन्ने टैम बाकी होर जादा ते ऐ निं किश ऐ प्री वैडिंग फोटो शूट करने इ'यां बड़ी बड़ी जगह गेदा प्री वैडिंग साढ़े अपने इत्थै प्री वैडिंग शूट करना पत्नीटाप होई गेई नत्थाटाप होई गेआ मानसर होई गेआ सरूंईंसर होई गेआ अपना बसोह्ली होई गेआ इत्थै ते जन्ने होन्ने अस अपने प्री वैडिंग शूट करने गी इक बारी इक कपल आया जी स्पैशल चंडीगढ़ दा कपल आया अपने जम्मू कश्मीर अपने शूट करने गी जित्थै में जम्मू एरिया सनानां इत्थै जम्मू कश्मीर एरिया गुलमर्ग होई गेआ अपना पैहलगाम होई गेआ इत्थें इत्थें जन्ने अस शूट करने बक्खरे बक्खरे कैमरे लेइयै अस फ्ही जी नमें नमें शोशे चलदे अज्जकल जी कदें मिरर लैस कमरे लैओ कदें रीलां आह्ले लैओ जी ओह्ड़े लैओ जी बक्खरे बक्खरे लैंस होने चहिदे किश प्रैम लैंस होंदे कोई जूम लैंस होंदे प्राइम लैंस होंदे जी जेह्दा अस जि'नेंगी अस जूम निं सकने इक इक्कै जगह रौंह्दे ओह् इयां पोर्ट्रेट बनाने सिनेमैटिक वीडियोग्राफी बनाने ताईं अस ओह् करने होन्ने जि'यां कि शार्ट होंदे मुश्कल आंदी असेंगी फोटोग्राफी करने स्हेई जेल्लै जेह्ड़ा वैडिंग फोटोग्राफी होंदा हा उसी मुश्कल आंदी ही जेल्लै ओह् पोर्ट्रेट खिचदा नी बंदे ते मतलब कोई कपल पोर्ट्रेट लैने होंदे उस बेल्लै उसी बड़ी मुश्कल आंदी ऐ मुश्कल क्योंकि आंदी कि मतलब कपल केईं बारी केह् होंदा कमफर्टेबल निं होंदा उसी उसी इ'यां कराना होंदा मसूस कि ठीक ऐ जी फोटो थुआढ़े पैह्ली बार होआ दे ते बार बार हैनी होने ते कराई लैओ फ्ही उ'नें बड़ी मुश्कल थोह्ड़ा जेहा ओह् करियै उ'नेंगी फ्ही उं'दे फोटो फोटो खिच्चने पौंदे बाकी होर थोह्ड़ा प्री वैडिंग होंदा कि थोह्ड़ा जेहा असें लोकेशन लोकेशन डिसाइड करनी पौंदी कु'त्थै जाना फोटो खिच्चने गी कि'यां जाना केह् करना केह् नेईं ऐ इक ब्याह् बी अस सत्त अट्ठ बंदे चाहिदे होंदे आर जी बी लाइटस होंदियां बक्खरियां बक्खरियां लाइटां ओह्दे कन्नै फ्लैश लाइटां होंदियां वीडियो ताईं छत्तरियां छतड़ुयां अपनियां लाइट सनलाइट होई अपनी ओह् चाहिदी होंदी ओह् सनलाइट कन्नै केह् होंदा कि लाइट पूरी आंदी कंटीन्यूस लाअट आंदी जेह्दे कन्नै केह् होंदा कि मतलब रातीं न्हेरे बी अस पूरी रिकार्ड करी सकने अगर मतलब इ'यां कैमरे कन्नै बी होंदा लाइट पर ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि थोह्ड़े पिक्सल खराब होई जंदे ओह्दी क्वालिटी जेह्ड़ी होंदी ओह् खराब होई जंदी लाइट लूउटै मतलब इ'यां आक्खो कि फोटो ताईं बैडिंग फोटो बड़ी सस्ती बी निं ऐ ते बड़ी मैंह्गी बी ऐ इक ऐवरेज रेट बिच्च चल जा ते ठीक ऐ हां पैसे थ्होई जाना टैमै सिर तां ठीक ऐ नेईं थ्होन ते फ्ही फ्ही बंदा डुब्बी जंदा होर केह् ऐ ऐ ते ठीक ऐ अपना शौक ऐ करी लैन्ने आं हून पूरा जो बी वैडिंग फोटोग्राफी इक सनाऽ तुसेंगी में क्हानी इक बारी गेआ अ'ऊं भईया प्री वैडिंग शूट करने गी जैसलमेर गेआ जी राजस्थान च उत्थै कीता जी शूट कीता जी बड़ा मजा आया रेह् अस सत्त अट्ठ दिन रेह् ओह् कपल हा जेह्ड़ा इक फौजी हा मुड़ा ओह् ओह्दी जेह्ड़ी लाड़ी ही ओह् बी फौजी ही ओह्दे कन्नै में कीता दा हा कोई दो ढाई लक्ख रपेआ फंक्शन हा ओह् खिच्चेआ असें फोटो फोटो खिच्चे पूरे पूरा यह् वो सारा कीता कम्म कुम्म उं'दा जी पूरा ओह् फोटो फोटो खिच्चे होंदे फ्ही शैल फोटो उ'नें बी खुशी होई जेल्लै ब्याह् होंदा ब्याह् दियां त्यारियां करनियां पौंदियां अस ब्याह् दियां त्यारियां अस कि'यां करने होन्ने जि'यां कि इक बंदा ऐ ओह्दे कोल लाई लैओ कोई डिनर ऐ रातीं ऐ बरात इ'यां डिनर लाई लैओ चलो रिसैप्शन आह्ला दिन डिनर ऐ ओह्दा ओह्दा अस कि'यां त्यारी करने होन्ने जी उसी अस सद्दना ओह् सद्दना मतलब ओह्दी ऐंट्री करानी पैह्लें रस्ते थमां जां ओह्दी स्मोक ऐंट्री इ'यां फोग घड़े होंदे घड़ें बिच्च धुआं निकलदा ओह् ओह् आह्ली ऐंट्री करानी जां कोल्ड शावर ऐंट्री होंदी कोल्ड शावर होंदे जियां कि ओह् होई गेआ अपने इ'यां फुहारे होंदे नी फुहारें दी ऐंट्री इ'यां आंदा ठंडे फुहारे होंदे ठंडे फुहारें दी ऐंट्री करानी जां फलूसें दी ऐंट्री फलूस होंदे फूलस निकली जाने अपने उं'दी ऐंट्री करानी जे गन होई गेई गन गन बी होंदी ओह्दे बिच्च बी इक ओह् पांंदे ओह् करानी स्मोक ऐंट्री होंदी इक बक्खरी बक्खरी किसम दियां एंट्रियां करानियां जी एह् ऐ वो ऐ कि होर कम्म केह् होंदा बाकी फोटो फोटो शैल गै आने चाहिदे बंदा लास्ट च खुश होई दूई बारी बी एल्बम शैल बननी चाहिदी दूई बारी बी बंदा सद्ददा जी हां जी सिठी इ'यै कम्म थुआढ़ा शैल गै शैल कीता कम्म जी एह् ऐ ओह् ऐ बाकी कैमरा'रै होंदा इक बंदा कोई बंदा निकान दा कैमरा चलांदा कोई बंदा सोनी दा कैमरा चलांदा कोई बंदा कैनन दा कैमरा चलांदा कोई बंदा कै ओह् केह् आखदे फौजी फिल्म दा कैमरा चलांदा कोई बंदा कोटक दा कैमरा चलांदा अस चलाने होन्ने जी निकोन दा कैमरा निकोन दा कैमरा मिगी ते बड़ा गै असान लगदा चलाना बड़ा असान होंदा अपना शटर स्पीड चेंज कीती जी अपर्चर स्पीड चेंज कीती थोह्ड़ा बौह्त सैट कीता कम्म ते चलदे रेह् बनाया अपने फोटो फूटो बनाए खिच्चे तुस वीडियो ताईं अ'ऊं यूज करना होन्नां जी एह् सोनी दा अल्फा मार्क फोर करना होन्नां अल्फा सेवन मार्क फोर यूज करना होन्ना जेह्दे च में प्राइम लैंस दो रक्खे दे प्राइम लैंस रक्खा दा में पैंती एम एम रक्खे दा इक दूआ रक्खे दा अस्सी एम एम दा लैंस रक्खा दा इक जूम लैंस रक्खा दा पैंती स्हत्तर जेह्दे ताईं ओह् अपने वीडियो फोटोग्राफी ताईं ते फोटोग्राफी ताईं में रक्खा कि बाई स्हत्तर दा लैंस रक्खे दा ओह्दे कन्नै अस सारा कम्म चलाने होन्ने बाकी होर केह् बाकी कदें कदें ब्याह् खिच्चने मुून्नन बी खिच्चने जनमदिन बी खिच्ची ओड़ने जो आवै खिच्चना नेईं ऐ कुसै जो बी मुश्कलां आंदियां गै न कम्म करदे बी बड़ा मुश्कलां औंदी ऐ बाकी साढ़े घरै आह्ले सारे इ'यै करदे कम्म असें बी इ'यै दिखदे दिखदे गे सिखदे गे सारें कोला ऐं प्रिंटर होंदे हे साढ़े बक्खरे बक्खरे फ्ही पैह्लें चल इंस्टैंट फोटो होंदे हे काटरेज होंदी ही कटरेज लैने जाना पौंदा हा जम्मू ओह् काटरेज पानी फ्ही चलाना प्रिंटर पार्के जाना लोकें आखना आओ जी खचाई लैओ फोटो साढ़े कोला फ्ही अज्जकल नमां नमां सोशा चली पेदा ड्रोन आह्ला जी ड्रोन ड्रोन लैना पैह्लें ड्रोन लैना ते ड्रोन मैंह्गा बड़ा होंदा दो ढाई लक्ख रपेऽ दा ड्रोन थ्होंदा ऐं इन्ने पैसे कु'त्थां कड्ढने लोक दिंदे नि पैसे मा जवे फोटो फोटो खिच्ची लैने ते पैसे थ्होंदे निं बाद बेल्लै ड्रोन लैने गी गे जी आया ढाई लक्ख रपेऽ दा ड्रोन आई गेआ जी ड्रोन लैना ढाई लक्ख रपेऽ दा ड्रोन आया डोआरना बी डोआरना पैह्ली बारी दिक्खी लैचै के कि'यां डुआरदे इसी डुआरे डुआरेआ सिक्खी लेआ इसी दो चार बटन होंदे इक बटन लैफ्ट होंदा इक बटन खब्बै होंदा इक सज्जा होंदा उसी दबाना उप्पर चाढ़ी लैना मतलब इ'यां असान गै होंदा इन्ना मुश्कल निं होंदा एह् होंदा कि कुतै बज्झै बुज्झै निं खराब होई जंदे पर पूर भज्जी जंदे नुहाड़े होर केह् होंदा फोटोग्राफी करदे रौह्नी असें ऐं साढ़ा एह् पैशन ऐ भी ड्रोन शूट होई गेआ अज्जकल जी ड्रोन दा बड़ा ट्रैंड चला दा इक पंज छे सौ रपेऽ दा शोट इक शाट आई जंदा पूरा ओह् लैना शूट शूट पूरा ओ के रपोर्ट फ्ही जां जी कदें कदें होंदा जी अपना एंटरियांं उंटरियां होई गेआ ग होई गे अपने ठंडे ठंडे फुहारे होई गे ऐं धूआं आह्लें घड़े होई गे फलूस होई गे एह् बक्खरियां बक्खरियां एंटरियां शैंटरियां होंदियां होर केह् चलो